नैजिसे जानुवारि नैरोजा नैजि जिगु मार्च नैरोजा नैजिनै जिसे डिसेम्बर नैरोजा नैजिसे जिब्रै नभेम्बर नैरोजा नैजि जिद' अक्ट'बर जिगुजौ जिगु